جی ہاں میں نے اس طرح کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جنہوں نے میری فکر کو جو ہے وسعت بخشی ہے اور میری فکر میں جو ہے ایک ولولہ پیدا کیا ہے ان میں سے جو سب سے اہم کتاب ہے میرے نزدیک میرے خیال سے وہ قرآن مجید ہے قرآن مجید ایک مطلب مکمل ضابطۂ حیات ہے آپ کو زندگی کا شعور دیتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا سہارا بنتا ہے بنتی ہے یہ کتاب اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے یعنی کہ زندگی کہ ہر گوشے میں آپ کو وہ مدد کرتی ہے آپ کے لیے کیا صحیح اور کیا درست ہو سکتا ہے میرے خیال میں یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس یہ جو ہے انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بہت نہایت ہی مفید اور عمدہ کتاب ہے اور جہاں تک رہی بات کہ کسی بک ریڈنگ کلب میں شامل ہونے کا مسئلہ تو ابھی تک تو میں شامل نہیں ہوا ہوں لیکن ان فیوچر میرا ارادہ ہے کہ میں کسی بک ریڈنگ کلب میں شامل ہوں اور وہاں کے تجربات سے اور وہاں کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے مستفیض ہوں